गोदान सारिजेननाय गथ' गोरलैनि थाखाय सेथि बोसोराव फालिनाय नेमखान्थिफोरानो जाबाय से बोसोराव बार्दे जायखौ बुङो जोङो बर' रावाव जोनोम सान बेबायदि जोनोम सान फालिनाय जायो आरो जोनोम सान फालिनायाव केक हानाय जायो आरो बिमाय खानाय सिननाय नेमखान्थिबो फालिनाय जायो आरो बिनि उनाव गथ'खौ ओंखाम दौनाय नेमखान्थि फालिनाय जायो बै समाव लेखा बायदिसिनाखौ लाफानानै ओंखाम दौनाय नेमखान्थि फालिनाय